आमचे थंय जागेकार आसा जागेकार म्हणल्यार अशे देव बोडगेश्वर आसा पळय तशे ते रातचे भोंवतात रातचे बारांक अशे अशे आवाज करीत जसे खांदार कांबळ हातीन दाणो अशे चुडी हातीन चुडी अशें घेवन भोंवतात रातचे बारांक आनी तांकां अशें कांयच वायट अशें म्हणूंक जायना अशें जाल्यार अशी ताका वायट कितें अशें म्हणलें जाल्यार तें अशें आमचेर परत अशें हें करता म्हणल्यार अशें उकलून जमनीर मारता अशें तें अशें घरा रातचें ल् लेट जाता कोणाकूय कामांक वयता लेट जाता तांकां पावपाक ते घरा येता ते तुज्या फाटल्यान येता प्ल आमकां कळना तो आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून ते फाटल्यान येता घरा कडेन पावन वयता अशें अशें आमकां आमचो आजो सांगतालो आजो आजी अशें ताजे बद्दल अशें सांगतालें खूब अशें गजाल्यो ते जागेकारा बद्दल अशें आयकून तें अशें मागीर आंगाक अशे कांटे कशे अशे फुलताले अशे